سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں کیا جی ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ویج پزا کا آرڈر کیا تھا آپ کے یہاں لیکن آپ نے تو نان ویج پزا میرے یہاں بھیج دیا اور تو اور آپ کا ڈیلیوری بوائے بھی بہت برا آدمی لگ رہا تھا اس کو ذرا بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جب میں نے آپ سے ویج پزا کا آرڈر دیا ہے تو مجھے ایسا پزا کیوں بھیجا آپ لوگ اس چیز پر دھیان کیوں نہیں دیتے آپ اپنا ڈیلیوری واپس لیجیے اور میرے پیسے ریفنڈ کروائیے اور اپنے ڈیلیوری بوائے کو بھی سمجھا دیجیے کہ وہ کسٹمر لوگوں سے کس طرح پیش آئے